आजके दुनिआँमे ने जहाँके मिथिलाञ्चल हइ वहाँके मैथिली भाषा ने वहाँ बहुत बोलल छै वहाँके लोगसभ जो युवा हैं युवा होइत छै वहाँके छोटा छोटा बच्चासभ बहुत बोलैत छै कि मैथिली लैंग्वेज बहुत भाषा प्रचलित छै जहाँ मिथलाञ्चलके लोकसभ बोलैत छै आओर मिथिलाञ्चलके जो लोग छै ने ओ बाहर जा कऽ हिन्दी भाषामे कोइ अलग अलग भाषामे बोलैत छै जकर कारण ओ बाहरसँ अपना मैथिली यानी मिथिलामे जो रहै मतलब वहाँसँ आकर जो अलग अलग भाषाके प्रयोग करैत छै ई सुनना जगह बहुत बड़ी चुनौती होइत छै मि मिथिलामे बहुत जो हइ ने काफी लोक अपनी भाषामे कम्प्यूटर शिक्षण जैसेकि सभी संस्थामे जो हइ ने मिथिला भाषा जो हइ ने मैथिली भाषा ओ काफी विचार करैत छै आओर वहाँके टीचर बहुत अच्छा पढ़ाबै छै जकर कारण मैथिली भाषा के लोक मैथिली भाषाके मिथिलाञ्चलके लोक मैथिली भाषामे बहुत अच्छा प्रतिभा निभावैत छै आओर इएह चुनौती हइ कि जो बाहरके जो यहाँसँ बाहरमे जाइत छै लोक ओकरो मैथिली भाषा बोलयके छै सहीसँ बोलयमे